ہماری ثقافت کا بنیادی پیشہ امامت مؤذن اور عالم وغیرہ حافظ قاری یہ سب بننا ہوتا ہے اور لوگ جو ہے اب اس میں بہت ہی دل چسپی لیتے تھے پہلے اب اب بھی لیتے ہیں لیکن ابھی کافی حد تک لوگ مائنڈیڈ ہو چکے ہے ماڈرن ہو چکے ہے لوگ اپنا فیلڈ چن لیتے ہیں پہلے ہی سے ہمارے اس بچے بچے کو حافظ بننا ہے اس بچے کو عالم بننا ہے اور اس بچے کو اسکول میں ڈالنا ہے اس بچے کو دنیاوی تعلیم دینی ہے اس بچے کو دے دینی تعلیم دینی ہے پہلے پہلے کا جو ماحول تھا وہ اکثر بچے جو ہے کم سے کم اگر وہ پراپر عالم نہیں ہوتے تھے تو کم سے کم پیشہ کی تعلیم ضرور لے لیتے تھے دین کی ہر ہر پہلے دین کی ہر چھوٹی چھوٹی باتیں جان جاتے تھے اس کا بہت ہی رجحان ہوتا تھا کہ دین کی خدمت کرنا اچھے عالم بننا لیکن آج کل یہ چیز بہت بہت ہی کم او لوگوں میں پائی جاتی ہے لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں میں ڈالنے ڈالتے ہیں تو یہ پیشہ دھیرے دھیرے بہت کم ہوگیا ہے لیکن ختم تو میں نہیں کہوں گا کیوںکہ اب اب پہلے سے یہ بہتر ہے لیکن پھر بھی لوگ کم کردیے ہیں